न्यूज खबरां ते अफवाहें न्यूज दा जेह्ड़ा एह् न्यूज ऐ में एह् बोलना चांह्दी कि न्यूज जेह्ड़ी ऐ अज्ज दे जमान्ने च बड़ी जैदा इंपार्टैंट ऐ होर पैह्लें दी रेही ऐ जेह्ड़े बड़े सारे न्यूज चैनल ऐं टी वी चैनल्ज ऐं इं'दे कोला सानूं एह् जरिया ऐ साढ़े तक खबरां पहुंचाने दा तो एह् केईं बारी साढ़े आस्तै इक केह् आखदे उस्सी खतरा बी बनी जंदा ऐ क्योंकि केईं बारी कुछ न्यूज चैनल केह् करदे कि कुछ गल्त अफवाहें फैलाई ओड़दे कुछ गल्त न्यूज बनाइयै सानूं दस्सी ओड़दे जिस कारण केह् होंदा कि सानूं उस न्यूज उप्पर जकीन होई जंदा क्योंकि अजकल्ल दे जिन्ने बी लोग ऐ जम्मू च रौह्ने आह्ले अलग अलग मुल्खें च रौह्ने आह्ले सारे अपने अपने जग्हाओं तो छड्डियै कुतै गेदे सैट्टल्ड होए दे ते खबरां सुनदे समें ते उ'नें गी इ'यो लगदा हां भाई खबरां इक ऐसा ऐ के सानूं पता चलेगा कि बाह्र केह् होआ होर बाह्र जो होआ दा ओह् सच्ची खबर साढ़े तक नेईं पोंह्चेगी ते सानूं ते इ'यो लग्गना ना कि जो साढ़े तक पोंह्चेगा उ'ऐ सच्च ऐ ओह् गल्त बनाइयै सानूं पहुँचाए जाए करदे ओह् ते गल्त ऐ ते में इ'यो आखना चांह्दी कि अजकल्ल दे जेह्ड़े न्यूज टी वी न्यूज चैनल ऐ एह् साढ़े आस्तै बैनफिट दा कम्म करा करदे ऐं क्योंकि दिक्खी लैओ तुस अजकल्ल दे सोशल मीडिया यूटयूब चैनल्स कन्नै केह् आखदे ट्बीट्टर इंस्टाग्राम फेसबुक एह् साढ़े उप्पर मतलब यूटयूब न्यूजां सानूं लब्भी जंदियां इमिडियेटली अगजैक्ट न्यूज लब्भी जंदी अजकल्ल कि केह् होआ जि'यां में तुसेंगी इक गल्ल सनाना चांह्दी आं कि इक न्यूज चैनल कोला सानूं इक अच्छी खबरां बी लभदियां लेकिन केईं बारी उस अच्छी खबरां गी सुनदे सुनदे अस मिस मिसलीड होई जन्ने होन्नें अस मिसगाइड होई जन्ने होन्नें कि अच्छा एह् ए ते इ'यो होए दा होना क्योंकि न्यूज चैनल उप्पर अस विश्वास बी करदे क्योंकि इक उ'ऐ जरिया ऐ जेह्का सानूं पता चलदा कि हां भाई ऐसा निं ऐसा होआ दा लेकिन केईं बारी ओह् साढ़े आस्तै मिसलीडिंग होर औने आह्ले फ्यूचर आस्तै कदै गल्त बी साबित होई सकदियां ते में तुसें गी इक किस्सा सनाना चांह्दी ऐ कि में दो त्रै दिन पैह्लें इक न्यूज दिक्खी न्यूज चैनल उप्पर कि उत्थै एह् सीन होआ दा कि इक बंदा जिस्सी सप्प ने डंगी लैता ओह् मरी गेआ सप्प दे जैह्र कन्नै ते उस्सी नोहाड़े फैमली आह्ले घर आह्ले मैंबर जेह्ड़े ऐ ओह् हास्पिटल लेई जंदे ते हास्पिटल ने आह्ले बी उस्सी मरा हुआ घोशत साबित करी ओड़ेआ ते जेल्लै उस्सी लेआंदा फूकने उप्पर हे ऐंड मतलब कि फूकने उप्पर हे लास्ट मूमैंट हा ते न्यूज च एह् दस्सेआ कि ओह् बंदा जिन्दा होई गेआ मतलब कि इक मरे दा बंदा जिन्दा होई गेआ होर एह् न्यूज इन्नी चली इक न्यूज चैनल उप्पर निं बड़े सारे न्यूज चैनल उप्पर जेह्ड़े फेमस फेमस न्यूज चैनल ऐ उं'दे उप्पर बी चली लेकिन घर आइयै मेरी मम्मा मिगी सनाबा दी ही कि ऐसी ऐसी खबर मी सुनने तों मिली तो में में आखेआ कि नेईं ऐसा ते कुछ निं होई सकदा ऐसा कि'यां मरे दा बंदा इक्को टाइम उप्पर में बी जकीन करी लैता ते में न्यूज खोह्ल्ली ते में दिक्खेआ कि हां भाई दस्सा दे ते हैन मरे दा जिंदा हो गेआ ते लेकिन नोहाड़ै अगले गै दो त्रै दिन बाद दो तिन्न बाद दो तिन्न दिन बाद मी एह् न्यूज आई कि नेईं जी ओह् जेह्ड़ी न्यूज ही इक न्यूज चैनल ने ओह् क्लियर ऐ क्लियर कीता आइयै बाकी ओह् किसै चैनल ने आइयै क्लियर निं कीता मी इन्ना पता निं ऐ ना में दिक्खेआ इक न्यूज चैनल आह्ले ने बोल्लेआ कि नेईं एह् सब झूठ ऐ एह् फेक न्यूज ऐ ऐसा कुछ बी निं ऐ ओह् बंदा मरी दा नोहाड़ा अंतिम संस्कार बी करी ओड़े दा मतलब कि मेरे घर आह्ले मैंबरें न्यूज दिक्खी एह् ओह् जकीन करा दे मेरी मम्मा मिगी आखा दी ही कि भाई ओह् केह् आखदे उस्सी ओह् सच्च गल्ल ऐ मेरी फ्रैंड्स मी सनाए करदी कि एह् सच्च ऐ रियल ऐ एह् फेक निं ऐ ते महैं मतलब कि एह् अनरि एह् अनबलीबेबल थिंग होई ना इं'दे पर कोई कि'यां बिश्वास करै लेकिन न्यूज चैनल ने दिक्खो मतलब कि घर दे मेरे अपने मैम्बर आखा दे हे भाई सच ते लेकिन जेल्लै में न्यूज दिक्खी होर में ओह् क्लियर कीता कि नेईं एह् न्यूज चैनल एह् आखा दा एह् फेक ऐ ते दैन्न मेरे घर सारें आह्लें ई जकीन होएआ कि हां भाई फेक न्यूज ऐ गल्त ऐ मतलब कि न्यूज चैनल दा इन्ना इक प्रभाव सारी जनरेशन साढ़े घर दे निक्के तो लेइयै बुड्ढे बच्चें अ बुड्ढे लोकें तक इन्ना प्रभाव पौंदा कि मतलब कि लोग जकीन बी करी लैंदे होर करना बी चाहिदा ऐसी गल्त गल्ल निं ऐ कि नेईं करना चाहिदा लेकिन एह् गल्ल ऐ कि स्हेई खबरां अगर इन्सान तक पुज्जै होर रि रियैलटी लोगों तक पुज्जै ते ओह् बैस्ट ऐ क्योंकि दिक्खो गल्त न्यूज अगर फैला फैलेगी ते लोकें दे अन्दर इक गल्त कांस माइंड कंसैप्शन बने गा कि अच्छा असें ते एह् दिक्खेआ हा उत्थै एह् ऐ मतलब कि इ'यो चीज ऐ कि बंदे गी स्हेई न्यूज लब्भनी चाहिदी होर एह् अगर गल्त न्यूज साढ़े देश च जि'यां तुस दिक्खी सकदे कि भाई टी वी चैनल्स उप्पर न्यूज औंदी उत्थै केह् गल्ल ओ अगर कुछ मतलब कि में बी दिक्खेआ कि गल्ल थोह्ड़ी हारी होनी ते बढ़ाई चढ़ाइयै इन्ना बोल्ली ओड़े दा होना कि लड़ाई युद्ध दी लड़ाई कराई ओड़नी मतलब कि तुस दिक्खी सकदे कि कुछ थोह्ड़ी हारी हलचल मुल्खें च होई दी होनी ते न्यूज चैनल इच्च इन्ना बनाई ओड़ना कि बस कल्ल गै युद्ध लग्गने आह्ला तो मतलब कि ओह् उस चीज आस्तै मतलब अपनी टी आर पी आस्तै अपने रेटिंग आस्तै ओह् ऐसी खबर पहुँचाई ओड़दे कि सानूं बी दुए मुल्खें दे लोकें उप्पर इन्ना गुस्सा औन लगी जंदा कि भाई गल्त ऐ गल्त ऐ लेकिन रियैलटी कुछ होर होंदी ते सभनें गी में इ'यो आखना चांह्दी कि जिन्ने बी टी वी चैनल ऐ न्यूज आह्ले सारें गी इक स्हेई होर रियल खबरां पहुँचानियां चाहि दियां होर ऐसी निं ऐ कि नेईं पहुँचांदे पहुँचांदे बी ऐ जित्थै गल्त ऐ उत्थै गल्त करदे लेकिन अगर ऐसे कुछ जेह्ड़े टी वी चैनल ऐ अगर उं'दे कोला सानूं एह् गल्त इंफरमेशन अगर लब्भे गी क्योंकि न्हाड़े कन्नै साढ़े औने आह्ली जनरेशन मिसगाइड होग ते मिसलीड होग होर कुछ निं होना कि औने आह्ली जनरेशन गी सच्चाई दा पता होना बड़ा जरूरी ऐ होर सारे मुल्खें दे कन्नै सानूं ते प्रेम गै ऐ होर प्रेम रौह्ना बी चाहिदा होर लड़ाई लड़ुई ते बाद दी गल्ल ऐ लेकिन साढ़े जम्मू आह्ले लोग बी बड़ा प्यार करदे आपस च सारें कन्नै होर करना बी चाहिदा होर बस एह् ऐ कि स्हेई खबरां लोकां तक पहुंचे ते इ'यो बैस्ट ऐ